मां तव्हां खां हिकु ऑनलाइन प्रेस घुराई आहे उन उन उन जी क़ीमत बि सुठी ॾिनी आहे ॿ टे ॾींहुं हुन सुठी तरह कमु कयो गरमु बि पई थिए कपिड़ा बि पिया थियनि हाणे न प्रेस कपिड़ा त थियनि ऐं न गरमु थी थिए ऐं कपिड़ा सड़ंदा था वञनि ॿियो वरी बिजलीअ जो बिल बि वधीक थो अचे मां तव्हांखे क़ीमत बि सुठी ॾिनी आहे पोइ तव्हां इहा प्रेस वापसि वठी करे मूंखे ॿी प्रेस मोकिलींदव त मां तव्हांजी वेनिती मञंदसि तव्हांजो शुक्र गुजारंदसि ऐं नईं प्रेस मोकिलियो ऐं हिन लाइ शुकुरु आहे जय झूलेलाल